मेरी जेह्ड़ी डिस्टिक ऐ ओह् जम्मू ऐ जम्मू दे अंदर बी बड़े मंदर न जिं'दे च कुछ मंदर जेह्डे हैन मिगी पता जि'यां नाभे माता जित्थै मां सती दी नाभी पेई ही ते हून अस स्थान जेह्ड़ा बड़ा उच्चा दर्जा दित्ते दा ऐ ते उत्थै बड़ी उ'दी चर्चा बी ऐ ते मनै दियां मरादां बी लोकें दियां पूरियां होंदियां न ते फिर माता बैश्णो ओह्बी लोक बाह्रें दे इत्थै दर्शन करन औंदे दे न मत्था टेकन औंदे ते फ्ही ओह्दे बा'द बाह्वे आह्ली माता जेह्ड़ी जम्मू ऐ काली माता बी फिर औदे बा'द कण्डोली नगरोटा उत्थै बी काली माता दा मंदर ऐ ते फिर इ'यां ई साढ़ै इत्थै जेह्ड़ियां हैन ध्यार मनाए जंदे न बसाखी धूम धाम कन्नै मनाया जंदा मेले होंदे बसाखी दे रोज कन्नै होली दिवाली दशैह्रा रक्षाबंधन एह् बी सारे जेह्ड़े ध्यार न बड़े अच्छे तरीके कन्नै मनाए जंदे हालां के इत्थै थोड़े मुस्लमान बी रौहंदे न ते ईद गी बी लोक बड़े शैल तरीके दा मनांदे न कन्नै इत्थै डोगरें दी इक डोगरा जेह्ड़ा कल्चरल ऐ महाराज हरि सिंह दी बजहा कन्नै आएदा जेह्दा जिस दिन हरि सिंह जी दा जन्म दिन होंदा त्रेई सितम्बर गी अदूं बी जम्मू जेह्ड़े हैन ओह् बड़ा मतलब बड़ा बड्डा मतलब आयोजन होंदा उत्थै लोक सारे जम्मू दे जिन्ने बी हैन राजपूत फिर दूए जेह्ड़े हिंदू जिन्ने बी हैन सारे जंदे न हरि सिंह दे पैलस च उत्थै उंदे पोत्तरे न जेह्ड़े उंदा पुत्तर ऐ उ'न्नै बड़ा बड्डा आयोजन कीते दा होंदा धाम होंदी उस दिन जग दे तौर उप्पर ते बड्डे शैल तरीके कन्नै मनाया जंदा ऐ डोगरा होने दा इक गरूर होंदा लोकें च